ओरैबादि मोनसे सम आं बे समखौ गोसोखाङोब्ला ओरैबादि बिखायाव खस्थ' मोनो आरोना गोसोयाव बेनो समानो जाहैबाय आं जेब्ला गलपारा निर्मला हेल्ट केयार सेन्टारा हस्पिटालाव मावोब्ला मिसनारि हस्पिटाल नालाय ओरैबादि स्ट्रिक मानि सब्बिस घण्टा डिउटि नाइट डिउटियाबो हप्तासे जायो नाइट डिउटि हप्तासे जानायावना नाइट डिउटियावबो खेबसेबो थेन्थ'नो मोना थेन्थ'योबानो इनसार्सआ फैनानै रायफैयो आरोना उन्दुनो मोना जानाय थिख गैया खालि पेसेन्ट पेसेन्ट पेसेन्ट पेसेन्ट बिराथ खस्थ' आरो मानि ओरैबादि खस्थ' मानि बुंबाथाय ओरै चिनियर फोरनिबो नारसिन्नाय चिनियरफोरा जिरायनानै थासै गासिबो खामानिखौनो बाथायसै चिनियरनि सिगाङाव जिरायबाबो दाय बिराथ खस्थ' मोनदों आरोना बे जारिमिनखौ बावनो हानाय नंला आरो ओरैबादि दिनबो फैयोमोन मानि गाबनो ओंखारनायखौ लाथाबनोनानैबो हाया मालाबा पेसेन्टनि सिगाङावबो लाथाबनो हाया बाटरुमसिं मानि दसे हाबखुमानानै गाबखुमानोबो गोनां जायोमोन बिमाखौबो गोसखाङोमोन न'खरखौबो गोसखाङोमोन आरो ओरैनो न'आव थाहैनो बेखार न'आव थाहैनोबो बायोमोन बेनि उफाय गैयैनि थाखायनो ओरैबादि खस्थ'खौबाबो जुजिसोमनानै मावनांगौ जादोंमोन आरो मोनसे टाइमाव बावनो हाया चिनियरनि बानायनाय फोराबोथ' सोरनिबा सोरनिबा गोसोयाबोथ' गाज्रि थाखायो उनावहाय गोदान सोलोंनानै थांनाय खामानि फोरखौबो बांद्राय मोजां रोङा लासै लासैसो रोंलाङो खिन्थु खिसुमान चिनियरफ्रा ओरैबादि खस्थ' होयो आरो ओरैबादि खस्थ' पेसेन्ट ओरैबादि पेसेन्ट फैगोन खिन्थु स्टापआ हरावबो नाइट डिउटियावबो सानैल' सिख्ला सिख्ला सासेबो स्टाप गैया गिदिर स्टाप गैया गिबाबो गवा हस्पितालाव अबेबा अबेबा हस्पितालाव ओरैबादि न'फ्राबो सोदोब होयोना हर गेजेरफ्राव होमबाबो गिनानै सानैजों डिउटि खालामनांगौ जायोमोन आरो जोङो मालाबा मालाबा सोरबा सोरबा पेसेन्टफ्राबो पेसेन्ट एटेन्टडेन्टस फ्राबो ओरैबादि गाज्रि फैयो मानि रागा खरा जौ फेनानै फैयो टेबोल फोरखौ बुख्रुब फैयो जोंहा आरो बे समाव एसे सिख्ला देरफुनायसो नालाय सिख्ला देरफुनाय जेबो बुंनो हाला मानो हाला सामलायनोबो हाला उफाय गैया खुनुरुखुम सैज्य खालामनानै बाबो थानांगौ जायोमोन खस्थ' मानि अबावबा मोनसे खामानियाव खामानि मावनो बाबो खस्थ' बिदिनो बिराथ खस्थ' आरो बे खस्थ'खौ बावनो हानाय नंला आरो जारिमिनखौ बे जारिमिनखौ एसेनोसै